हेलो किराना स्टोर से बात कर रहे हैं क्या सर सर ये हमारे यहाँ पर बकरीद का फंक्शन है तो इस वजह से हमें बासमती चावल चाहिए अब इस में सब से बढ़िया कौन सा है चावल और बिरयानी वग़ैरह के लिए और दूसरा कोई जी फिर इनकी की प्राइस क्या क्या है जी मेरी कम से कम दस के जी चाहिए हाँ जी दस के जी चाहिए अब दस के जी में आप देख लो कौन सा सब से बढ़िया रहेगा और सब से अच्छा बनना चाहिए और दस दस के जी में पाँच सौ में आ जाएगा और दोनों में अंतर कितने का आ रहा है दोनों वो उस दोनों के रेट में

कोई नहीं हम को तो सब से बढ़िया वाला ही चाहिए और फिर जैसे इस में और कोई और क्वालिटी नहीं है कि जैसे उस से खीर बनाए और कुछ बनाए तो उस में परेशानी तो नहीं होगी और बिरयानी वग़ैरह बिरयानी वग़ैरह के लिए कौन सा सही रहता है जी बासमती बासमती नहीं है ना ये क्वालिटी जी और फिर इस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है शिकायत वग़ैरा किसी प्रकार की जी और ये चावल तो आप के पास नया ही आया आया होगा या फिर पुराना स्टॉक है हाँ जी एक कहीं आप का पुराना हो देखिए तो आप के पास ज़्यादा पुराना हो तो वो पीला पड़ गया हो या फिर थोड़ा ख़राब हो गया हो जी तो इसी इसी का कहना है कि एक तो फ्रेश होना चाहिए और थोड़ी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए पैसे कोई दिक्कत नहीं है और दस के जी चाहिए मेरे को सवेरे आऊँगा मैं आप के पास से लेने के लिए जी सुबह आता हूँ मैं तो आप के पास दुकान पर हाँ जी हाँ जी ठीक है सर